ٹرین کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن کچھ ٹرینیں ایسی ہوتی ہیں جو سپر فاسٹ ہوتی ہے کچھ لوکل ہوتی ہے اور کچھ کچھ کا ٹکٹ زیادہ مہنگا ہوتا ہے کچھ کا ٹکٹ بہت کم ہوتا ہے اسی طرح سپر فاسٹ کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے لوکل وغیرہ کم مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے سفر بہت جگہوں کا کیا ہے جس طرح سے میں نے سہرسہ سے لے کر دربھنگہ دربھنگہ سے لے کر یو پی اور بھی جگہ ہم نے سفر کیا ہے خیر شور اتنا ہوتا ہے ٹرین میں لوکل ٹرین میں زیادہ شور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی اسپیشل وغیرہ میں جو ہے بہت کم اس میں لوگ اے سی والے بیٹھتے ہیں اسی طرح بہت زیادہ شور جو ہے سو ٹرین میں لوکل ہی میں ہوتا ہے زیادہ ہے نا اسی طرح اور کیا کہتے ہیں برتھ انجن شور اس کے بعد جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ ٹرین پہ بیٹھا وہاں بہت زیادہ شور ہو رہا تھا لیکن اسی اتنے میں ایک آدمی آیا وہ شور کو اپنے لحاظ سے شانت کرایا کہ بھائی شور نہ مچائیں شور کرنا بری بات ہے شور سے آدمی کو خلل پیدا ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے دوسروں کو تو شور بہت بیکار چیز ہے ٹرین میں شور نہیں ہونا چاہیے